हम लोग परिवार सहित ट्रेन के द्वारा मथुरा गए मथुरा से फिर वृन्दावन गए जिसमें हम लोगों को एक दिन जाने में लग गया वहाँ पहुँचने पर हमको होटल नहीं मिली होटल ढूंढने में हमको काफ़ी समय लगा बड़ी मुश्किल से एक कमरा एक होटल में एक कमरा मिला जिसमें जिसमें ज़्यादा सुविधा भी नहीं थी किन्तु दर्शन करने आना था इसके बाद भी हम लोग वहाँ गए वहाँ नहाया धोया नहा धोने के बाद फिर हम लोग मंदिर पहुँच गए मंदिर जाने पर वहाँ देखा कि बहुत ज़्यादा अधिक भीड़ थी चूँकि दर्शन करना था और लौट कर भी आना था चूँकि रिजर्वेशन था आने का फिर क्या किया कि वी आई पी टिकट लेना पड़ी वी आई पी टिकट इतनी मँहगी थी अब दर्शन करने के कारण अब वी आई टिकट तो लेना थी जबकि हमारे हिसाब से यह गलत है फिर दर्शन करने पर वहाँ के जो पुजारी हैँ मतलब जो भी जहाँ भी दर्शन करने जाएँ वहाँ पर दक्षिणा मांग रही थी जबकि गलत है यह दक्षिणा माँगना गलत है